जी हमारे आसपास यात्रा के दौरान कई प्रकार का चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जैसे कि हमें यात्रा के दौरान हमारे ख़राब रोड के कारण हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ते और बढ़ते भाड़ा के कारण भी हमें ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि आजकल बसों में बहुत ही ज़्यादा भाड़ा हो गया है जिससे हमें यात्रा के दौरान बहुत ही ज़्यादा भाड़ा के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और हमारे रोड ख़राब होने कारण हमारे शरीर को भी बहुत ही कष्ट का कर सामना करना पड़ता है जिससे हमें बहुत ही परिवहन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है इससे सरकार को कम करना चाहिए